हालो नमस्ते हाँ करते हैं हाँ ठीक है मैडम एक्चुअल में मैं बता देती हूँ मेरे को क्या है ना पहले सब देखना पड़ता है कि आपको कहाँ कहाँ सजावट करानी है क्योंकि कई लोग स्टेज पर बुक्के गेस्ट के लिए मालाएँ है ना और एंट्री पर फूल सब ऐसे रखवाते हैं बहुत कुछ सजावट करवाते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग चार्जेज़ रहते हैं क्योंकि आपको जितनी सजावट करानी है उसके हिसाब से हमारे पास रेट्स होते हैं तो मैं आपको ब्रोशर्स तो भेज देती हूँ ठीक है यह जो मैंने जो जो काम किया है उसके फोटोस आपको भेज देती हूँ आप देख लीजिए और मुझे आप ये बताइएगा कि आप जिस गार्डन में यह कर रही हैं सजावट का काम वो कितना बड़ा है ठीक है एरिया कितना है और क्या क्या करवाना है वो डिटेल आपको भेजना पड़ेगा मुझे हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप मुझे टाइम बता दीजिएगा तो मैं उसे हिसाब से आपको बता देती हूँ कि आप आ जाइए करवा देंगे ठीक है और इससे पहले आप मुझे गार्डन का फ़ोटो भेज दीजिए है ना और मैंने आपको अपने जो भी काम किये हैं उसके फोटोस और ब्रोशर भी भेज देती हूँ तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा और फिर उस हिसाब से मुझे बताइएगा आने के लिए ठीक है है ना हाँ तो यह बहुत कुछ होता है न फूल में कैसे फूल चाहिए कहाँ कहाँ सजाना है क्या करना है वो सब भी डिपेंड करता है न उसके हिसाब से कितने फूल लगेंगे इसीलिए ठीक है हाँ वही वही ठीक ओके